हेलो हाँ जी हाँ हेलो हम बाहर से घूमने आए हैं यहाँ यहाँ के माहोल के बारे में बताते तो हाँ हाँ हाँ हम बाहर से घूमने आए हैं बिहार के बारे में जानना है हाँ जी हम बेगूसराय आ चुके हैं हाँ

हाँ हाँ हम

हाँ जी हाँ और सब हाँ यहाँ के माहौल के बारे में बता दीजिए कैसा है क्या है हाँ जी हाँ यही सब तो घूमना है गर्मी का मौसम यहीं घूमना है तो

हाँ इसीलिए तो बाहर से आए हैं घूमने के लिए बस बेगूसराय ही आए हैं तो हाँ जी आप कहाँ हैं अभी हाँ तो हम भी काली मन्दिर के पास आ गए हैं हम वहाँ से किधर आना है बता दीजिए ठीक है काली मन्दिर के पास आप हमको मिलिएगा हम वहीं पर हैं हाँ जी वहीं से घूमना शुरू करेंगे

हाँ तो हम आने के बाद आपके घर के पास ही रह लेंगे वहाँ से घूमना शुरू करेंगे हाँ जी जी हाँ पूरा घुमा दीजिएगा हाँ वहाँ आने के बाद देख लेंगे कहाँ कहाँ घूमना है क्या क्या है क्या सब अच्छा ठीक है ठीक है घूम लेंगे पूरा हमको भी स्कूल उसकूल भी देखना था तो और वह सब भी देख लेंगे हाँ जी